आङो माब्लाबा खाथि खालानि टाउन एबा नोगोर बा रायजोफोरनि खाथियाव थांनायाव आं माब्लाबाबो बेरेखा एबा रैखाथि गैयै आं मोनदांथि मोनफेराखै मानोना जोंनि हादरा जोंनि रायजोया बा खाथि खालानि नोगोरफोराव जोबोद अनलायनायजों सोलियो जेनेबा नों लामा आन्दायनानै थाङोब्ला सोरनिबा सुबुंनिआव लामाखौ सोङोब्ला बिथांमोनहा मोजाङै जोंनो खिन्था हरो बबे लामाजों थांहो थांबोला नों थांनो नागिरनाय जायगाखौ सौहैगोन बिथांमोनहा जोंखौ मोजाङै आसि दिन्थिनानै फोरमायहरो जे गुबुन हारियानो जा मा हारसा नेपाल बर' जि हारियानो जा आदिबासियानो जा मानि जोंनि बे खाथि खालानि थावनि एबा नोगोराव थाग्रा रायजोनि सुबुंफोरा रावबो मानि गाज्रि गोसोनि गैया जोंखौ थगाया बिब्दिनो जोङो गोबां हेफाजाबै बा दखान बाहारफोरावबो जानाय लोंनाय जोङो मोजाङै बिबानो मोनजायो थिक बिदिनो आङो आंनि मोन्दांथियाव बेफोर बायदि बेरेखा सुबुं आं आंनि रायजोआव एबा एरिया याव मोनफेराखै